जों जेखाइजों साथसनो गामलाजों गामला लानानै ना मोनब्ला खबाइयाव दोनो ओमफ्राय साथसननानै मा मा ना मोनो खुथस्रा खुस्रि बोथिया मोनो नास्राय मोनो बेदिनो खुसिया माब्लाबा माब्लाबा मोनो बेदिनो जायो आरोखि ओमफ्राय माबा खबाइ नांगौ खदाल नांगौ जेखाइ नांगौ ना गुथनोब्ला बेराद गोबांयैनो नांगौ खाबाइ जेखाइ बुस्थुफ्रानो जोंनाव दंखायोनालाय जोंहा दै साथनोबो थाङो ओमफ्राय ना मोनब्ला फानहैनायसै जानायसै बेबायदि आरोखि बेराद खस्थ'लै जोङो गोदोनिफ्रायनो ओंखायनो हौवाफ्राबो जे लानानै हराव थाङो ना मोनबोयो फानहैयो जायो बिदिनो बेफोरजोंनो जों दिन खाथायदों

जोङो साथबाय थायो माहाय मोनो माहाय मोना अबाव दबा मोनो अबाव दबा मोना बिदिनो साथनो दबा मोनला साथलायबाय बेवहाय हमलायबाय बेदिनो नास्राय मोनबाय बाला बाथिया मोनबाय मागुर माब्लाबा माब्लाबा मोनो बिदिनो दबा नायै दबा मोनो आरो ओमफ्राय बिसिबांनो मोनो मेरला मोनो माब्लाबा माब्लाबा बेखौनो जों बिदिनो साथनो जायो बिदिनो